نقل و حمل کے بہت سارے طریقے ہیں جس سے ہم لوگ گزرے ہوئے ہیں اور گزرتے ہیں پہلے کے زمانے میں ہمارے یہاں ٹم ٹم چلا کرتی تھی پیڈل رکشہ تھے جس سے ہم لوگ آنا جانا کرتے تھے اور کم دوریوں میں پیڈل والے رکسہ سے زیادہ دوری میں ٹم ٹم والے سے آنا جانا تھا ایک شہر سے ایک قصبے سے دوسرے قصبے میں جس سے اب تو بیٹری رکشہ آ گئی آٹو آ گیا اسکارپیو ہے اب تو جانے کتنے نقل و حمل آ گئے جو ہے جس سے ہم لوگ سفر کر لیتے ہیں یہ فائدہ ہوا انسانوں کے لیے جلدی سفر پورا ہو جاتا ہے راستوں کا پتہ نہیں چلتا راستوں کا پتہ نہیں چلتا جس سے لوگوں کو سفر میں آسانیاں ہوتی ہے دقت نہیں کرنا پڑتا پہلے کے زمانے میں بڑی دقت ہوا کرتی تھی راستے کچے کچے راستے تھے اس پہ چلنا گاڑی چلتا تھا ٹم ٹم وغیرہ پہلے زمانے میں بڑی دقت ہوا کرتی تھی سواریوں کو بھی دقت چلانے والے کو بھی دکت ہوا کرتی تھی پر اب تو راستے پکے ہیں اور سواریاں بھی پکی ہیں پہلے تو کچے کچے روڈ میں بڑی دقت ہوا کرتی تھی جس سے بہت چیزوں کا سامنا کرنا پڑا دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا پر اب بہتر ہے اب سفر کرنے کا مزا ہی کچھ الگ آتا ہے اور جلدی پہنچ جاتے ہیں اب نئی نئی چیزیں آ گئی ہوئی ہیں الیکٹرکس چیز آ گئی ہے کہاں پہلے ٹم ٹم وغیرہ سے سفر کرتے تھے اسٹارٹنگ ہم نے وہاں سے کرا ٹم ٹم سے بیٹری رکشہ سے اس سے پیڈل والے رکشہ سے اور اب تو زمانہ کہاں سے کہاں آ گیا الیکٹرکس تک ہم لوگ آ گئے ہوئے ہیں